बल गेलेनायनि सोमोन्दो एबा बल गेलेनाय बल गेलेनायाथ' दानि थाखाय बिराद मोजां बिदिनो बल गेलेबा एक्सारसाइससो खारनो हायो बारनो हायो मोदोम गोरा जायो बेनि थाखायबो मोजां बलाव बे फुटबल खेलाया गोदोनिफ्रायनो बिराद जोबोखायो गामि आरिआवबो जोंना बिदिनो जाम्बा जाम्बि बयबो ज' ज' बिदिनो आमतिसुवा सिजोन बे आमतिसुवा सिजोनाव बिदिनो बोरायबो जोयो सेंग्राबो जोयो बेवहाय माने जानाय लोंनाय बुथुमबाय जेनेबा जानाय लोंनाय बुथुमनानै बिदिनो बोरायजों सेंग्राजों मेत्स जालायबाय जायनो देरहायो बेनो नामजादा जाबाय फुर्टि इन्थारेस्ट जाबाय आरोखि बे आमतिसुवा सिजोनाव आमतिसुवा सिजोनावथ' जोंना बिराद गोग्गोम जायो आरोखि हौवा हिनजाव ज' ज' हिनजावफ्राबो बिदिनो काबाडि गेलेलायो हौवाफ्राबो बिदिनो माबा फुटबल गेलेयो बिराद गोग्गोम जायो आरो ओमफ्राय जोखां माखां उनाव ज' जालायनोसै आरोखि बिदि फुटबलखौथ' सानफ्रोमबो गेलेखायो नागारखाया बिदिनो बेलासि टाइमाव बिदिनो बिदिनो माबासोनिफ्राय गेलेयो जोंनिया फुटबलखौ माने टिनथासो टाइमनिफ्रायनो रेडि जाखायो आरोखि बिदि खामानि मावखांबाय बाहाय माने सोरबा माविफ्रा सिगां फैबाय सोरबा मावनायफ्रा उन जाबोबाय बिदिनो बोथोराबो बिदिनो आमतिसुवा सिजोनावनो फिथाइ सामथाय जानायबो बोथोर जायो नालाय थाइजौ जायो खान्थाल जायो बे थाइजौ जानाय खान्थाल जानायनि गोलोमदैखौ ग'गारबा थान्दा मोनफिनो आरोखि जानायनि गेसआ गफिनजोबो देहाफ्राबो गोरा मोनो आरोखि बेबायदिनो ख्रिस'क मावग्राफ्राबो जोफैयो एन्टारेस्टजों माने मोजां मोननानै ख्रिस'क मावग्रा बे गामियाव खामानि मावग्राफोर थायोना खामानि मावग्राबाबो फुर्टिजोंनो फैनानै बिसोरबो जोफैयो आरो फुटबल खेलाखौ कुनु माबा गैया आरोखि बेवहाय गिदिर उन्दैनि बाथ्रा गैया बयबो जोफैलायो काबाडिफ्रावबो बयबो गेलेफैयो बेवहाय माने बोरायनिबो फाराग गैया बा सेंग्रानिबो फाराग गैया जायनि इन्थारेस्ट बिनो जोनो हागोन बिदि आरोखि बे माबा सिजोनाव माने आमतिसुवा सिजोनाव बयबो गेलेयो बेवहाय नांगौबा जायगा थोआबा आरो पार्टिफोरा माने हिसाबफ्रा मिलायलायाबा आरो ग्रुप फिसा खालामबावगोन आरो जोबावगोन आरो ग्रुप फिसा बहनबावगोन आरो जोबावगोन आरोखि बिदिनो मानसिफ्रा थोआबा आरो रानफिनलायगोन बाहाग खालामनानै बिदि गेलेयो आरोखि दफा दफा गेलेलायगोन आरो आमतिसुवा सिजोनाव माने गेलेनो बिराद आपससना बयबो बयबो गेलेनो लुबैयो माने गेलेग्रा बुस्तु नालाय रावबो नागारनो हाया बयबो गेलेनो लुबैयो हिनजावफ्राबो बिदिनो बेबो गेलेनो लुबैयो बेबो गेलेनो लुबैयो काबाडि खेलाखौ दा बिसोरनोबो जायगा बानायनानै होनांगौ जायो फिल्डफ्रा गुवार नांगौ आरो बयबो गेलेनो लुबैयो नालाय फिल्डफ्रा एसे गुवार नांगौ आरो होनबासो गेलेसारनो हायो आरो रानलायनानै अब्लासो जायो मानसिफ्रा गेलेनो बिराद आफस'स गामिफ्राबो देहाफ्राबो माने जग्दान थायो आरो स्र' जायो गामिफ्राबो जग्दान जायो आरो देहाफ्राबो मोजां जायो खारनाय बारनाय गोरा जायो मावनाय दांनाय राफोद जायो जेरावबो स्रा स्रि जायो आरो मोजांनो